नमस्ते जी जी बोलिए हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ देखिए डाक्टर साहब ने लिखी है वह दवा अच्छी है हाँ उस दवा को आप दिन में नहीं खाइएगा शाम में खाइएगा

यह देखिए कोई एफेक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि हम लोग दवा जो रखे हैं वह अच्छी क्वालिटी की दवाई रखते हैं और डाक्टर साहब तो आपको बताए होंगे ना हाँ तो सुबह में और शाम में खाइएगा ठीक है हाँ हाँ हाँ

हाँ हाँ देखिए पारासीटामोल भी आप एक टाइम खाकर रखे थे बिस्तर उस्तर में चले जाइएगा आपका बुख़ार उतर जाएगा आप ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा दोनों टाइम की अब दवा ना लें क्योंकि वह भी दवा हार्ड है और परसीटमाल भी हार्ड है आपके लिए तो आप अपने से कोशिश करिएगा कि आपका बुख़ार एक ही टाइम में छोड़ दे हाँ हाँ हाँ ऐसा बिल्कुल ले सकते हैं हाँ हाँ

नहीं देखिए अब डाक्टर साहब लिखे हैं तो तीनों टाइम पीजिएगा नहीं तो ज़्यादा हार्ड भी दवा नहीं करनी चाहिए आप दोनों टाइम भी देखिएगा दोनों टाइम भी पिएँगे तो भी कोई दिक़्क़त नहीं है ज़्यादा का नहीं भाई कितने वर्ष का है हाँ तो सात एम एल दीजिएगा नहीं नहीं पानी उनी देखिए कोई भी खाँसी की कोई भी दवा लेने पर कोई भी पानी वाली दवा लेने पर उसे एक बार पानी नहीं पिया जाता है मतलब पानी पिया ही नहीं जाता है हाँ मालिक दस पंद्रह मिनट बीस मिनट पहले पीकर फिर आपको प्यास लगेगी बाद में तो फिर पी लेंगे तब दवा को लीजिएगा